وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی اللہ کا جی میں نثار انصار لائبریری کا آنر ہی بول رہا ہوں بولیے آپ کو آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو کون کون سی کتابیں چاہیے آپ کتابیں لے کر کے جائیں گے یا خود لائبریری میں رہ کر کے یا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اگر میں رہ کر کے مطالعہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ یہاں بہت سارے فیسلٹیز ہے یہاں یہاں رہنے کے لیے الگ سے روم ہے کار کو رکھنے کے لیے کار پارکنگ ہے اور کھانے کے لیے کینٹین وغیرہ ہر چیز دستیاب ہے یہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو کتابیں لے کر کے جانا ہے تو آپ اپنے آدھار کارڈ و لے کر کے آئیے گا اور یہاں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں آئیے صبح سے لے کر صبح چھ بجے سے لے کر کے رات دس بجے تک کسی ٹائم آئیے یہاں بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں